फूलके गाछ लगयने हियै हम चमेली चम्पा अड़हुल गेन्दा आओर रातरानी इसभ फूल लगयने हियै ओकरा जे छै देखभाल जम देखभाल हमसभ सवेरेमे जे हइ ओकरा सारा सभी सभ गाछ फूलके जितना भी प्रकारके छै सभ गाछके फूलके ओकरामे पानि पटवन देलहुँ पानि सीँचाइ कयलहुँ ओहिसँ हरियाली ओकरा आयल हरियाली होइ हइ तऽ फूल निकलै हइ फूल तोड़ि करि कऽ देवी देवतापर चढ़ायल जाइ छै मारकेटके अन्दर बाजारके अन्दर फूल बेचलो जाइ छै फूलके खेती हमेसभ मिल कऽ करै छियै घर परिवारके लोक समयपर ओकरा पानि खाद सीँचैत रहै छियै ताकि फूलके गाछ सूखय नहि अच्छा रहय गाछ हरा भरा रहय गाछ फूल सुन्दर जे रहै होइ छै तरह तरहके फूल छै सभ रङ्गके फूल होइ छै दू आदमी मिल करि कऽ देखरेख करैत रहलहुँ गाछके कोन फूलके गाछ कय ढङ्ग चलि रहलै हन कोन गाछ खराब होयल जाइ रहलै हन ओकर तुरन्त जे छै ओकरा अच्छासँ देखभाल कयलहुँ आओर फूल जे हइ बहुत बढ़िआँ होइ छै फूलके खेती भी बहुत बढ़िआँ होइ छै फूलके खेती बहुत तरहके होइ छै बेचलाके बादमे पैसा अच्छा प्राप्त मिलै छै फूलके इएह सभ छै फूल बहुत अच्छी चीज है फूल देवी देवतापर चढ़ायल जाइ हइ बाजारमे बेचल जाइ हइ आ फूलके खेती भी बढ़िआँ हइ खेती मन उपजाइ छै